जोङो जोंनि नखर खुंनायाव जोंनि नखर सोलिनायाव गोबां बायदि रोखोम नांगौ बिनिखायनो जोङो बायदिसिना आबादखौ मावनानै जोङो नखर सोलियो आरोबाव जोङो मोसौ मोसा दाउ अमा फिसिनानै बिफोरजों संसार सोलियो आरो गोबां नांगौ जानायलाय नखराव बिनिखायनो जों बुर गोबां जिब जुनारफोरखौ लानानै जोङो नखराव बाहायनाय जायो आरो जोंनि नखर सोलिनायाव बिफोरो गोबां दाउ अमा फिसिनाय थाखा फैसा नांगौ जानायलाय आरो बाजारफ्राव जोङो गोबां मुवाफोरखौ लानानै बायलाय फानलाय खालामनाय जायो गोबां बुस्थुफोरखौ जोङो गोजान गोजाननिफ्राय लायनानै गामिफ्राव फानो आरो बिजिनेस खालामो बिजिनेस खालामनानै जोङो लांलाय लाबोलाय टाउननिफ्राय लायनानै गामियाव फानबाय ओमफ्रायो जोंनि नांगौफ्राव बाहायबाय आरो जों गोबां खस्थ' खालामनानै बायदि रोखोम बिजिनेसखौ खालामो आरो बायदि रोखोम दाउ अमा फिसिनायजों बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो जोंनि गासैबो नांगौफ्राव जों मा मा मावनांगौ मा मा खालामनांगौ बेफोरो जोंनि गासैबो मावनायफोरनि सायाव बे गासैबो खामानि फ्रा जाफुंनांगौ आरोबाव जोंनि गोसो होनानै मावनाय थानाय जानाय बेफोर गासैखौबो जों गोसो होनानै मावनांगौ जायो जोंनि नखराव नांगौफोरखौ जोङो गोबां आगजु नांगौ जानायलाय बेनिखायनो जोङो गोबां नांगौफोरनि थाखै जोङो खस्थ' लानांगौ जायो आरोबाव जोङो जोंनि नांगौफ्राव टाउननिफ्राय गामियाव लाबोनानै गासैखौबो बिजिनेस खालामनानै जोङो नखर सोलियो बिनिखायनो जोङो गासैबो जोंनि नांगौ जानायलाय बेफोरखौ गासैखौबो जोंनि सान्नायजों जोंनि मावनायजों बेफोरखौ जोङो गोसो होनानै मावनांगौ जायो आरो जोंनि न'नि गासैबो बारि बागान दाउ अमा सम्फथिफोरखौ जोङो मोजां जोथोन लानानै जोंनि नखर संसारखौ मोजां सोलिनो थाखाय जोङो गासैबो मोजां थांखि लानांगौ जायो जोंनि नखरफ्राव नांगौ जानायलाय जोंनि नखर सोलिनाय जानाय थानाय जेरावबो थाखा फैसा नांगौ जानायलाय बेनिखायनो गोबां गोसो होनानै मोजां खामानि मावनांगौ जोंनि मानसि माहारिया